हमर बिहार राज्यके जे प्रमुख धार्मिक स्थल अछि अँ या पूजा स्थल अछि ओहिमे सबसँ अगर महानतम राज्यक अगर महानतम कहियै तऽ अँ निश्चित रूपसँ काली मन्दिर श्यामा माइ दरभंगा आ संयोगवश आइ जतय बैसल छी उग्रतारा भगवती बनगाँव महिषी एकर अलावा रामायण सर्किट अछि मिथिलामे ऐँ जनकपुरक लग सीतामढ़ी अछि जानकी मन्दिर ओहि तरहेँ बहुत महावीर बुद्धके जन्मस्थल अछि ताहि दुआरे बिहार अगर सबसॅं पैघ अगर कोनो चीज छै तऽ बुद्ध स्तूप छै आ जे बोधगयामे छै बिहारके सबसँ पैघ चर्च एखनो पादरीके हवेली से पटनामे अछि तकरा कहल जा सकै छियै आ मठ अनेकों मठ अछि उँ जिनकर चर्चा नहि कऽ सकै छी एखने बागेश्वर बाबा जतय आयल छलथि ओ मठके नौबतपुरक मठ सबसॅं पैघ मठ मानल जाइ छै इएह थोड़ मोड़ जे हम कहि सकलहुँ एतेक कालमे से यैह प्रमुख नाम अछि